हम प्रीतम कुमार हम प्रीतम बोलि रहल छिए औरंगाबाद पूर्णियासँ कहे रहिऐ हम यहाँ पूर्णिया घूरे लए ऐलो छिऐ तऽ तोरा नम्बर जे छै गुगलवासँ हमरा ओऽ मिललौ हँ आ की कहेछै तऽ होटल मतलब होटलमे रूम छह खाली कि नहि रूम तऽ अभि सिंगले रूम चाही लेकिन कि कहै छै तोहर रुमऽमे रूम केहनओ हऽ रूम केहनओ हऽ तोरो हँ रुमऽमे किचन रूम सङ्गे छौ कि नहि बा रसोई घर आओर बाथरूम सब सब छौ नहि आओर रुममे खिड़की उड़कि छह कि नहि आओर सिंगल रूममे बेड उड छह ने बेड उड तऽ सबसँ कम तऽ सबसँ कम कते लगतह सबसे कम कीमत कौन रूममे लगतह पङ्खा बलाके ओहिमे कोन कोन रङ्गक सुविधा छौ ओ रूममे खिड़की विरकी छौ कि नहि ओ रूममे मतलब एहन हमरा रूम चाही जेकि खिड़की एकदम नजारा पूरा बढ़िआँ रहए जेकि बढ़िआँ दिखऽ ओना तऽ कनि आ की कहै छै सबटा हाई फाइ रूम कैसा दाम छौ कोई दिक्कत नहि ढेरी पैसा छै हमरा लगमे जते पैसा लेबऽ सब पैसा दए देमहो यहि लगभग की कहै छै अभी तऽ आएले छिए लगभग दू चार घण्टामे पहुँचि रहल छिऐ घुमि कऽ साँझ वुझ होए जेतो छओ बजेमे की कहै छै एडवान्सो एडवान्सो दए लऽ छै हँ एकदम खाली करबाए कऽ रखबह रूम जे छै एकदम हाई फाई होना चाहिए पैसा चाहे जितना लागि जाए हमरा रूम बढ़िआँ चाहिए ठीक छौ आबि रहल छिऔ यहि लगभग की कहै छै दू तीन दू तीन घण्टामे ठीक ठीक ठीक